जेह्ड़ा गार्डन होई गेआ एह् साढ़ा नमां क्वेश्चन ऐ कि इक गार्डन गी ओह् करने आस्तै मेनटेन करने आस्तै किन्ने पैसे लग्गी जन्दे न जियां मतलब कि किन्ना किन्ने पैसे किन्ने घट्ट पैसे लगदे न जां किन्ने ज्यादा पैसे लगदे न इक घर दे गार्डन गी मेनटेन करने आस्तै ते एह्दा आंसर स प्रकार ऐ कि थोह्ड़े मतलब इयां तुस इ'यां आक्खी सकदे ओ कि घट्ट पैसे बिच्च बी होई जंदा ते ऐक्सपेंसिव बिच्च मतलब ज्यादा पैसे बी होई जंदा एह् अपना अपना होंदा ऐ अपने अपने स्हाब कन्नै केईं बंदे अलग अलग प्रकार दे अपने बूह्टे लगवांदे न अपने गार्डन बिच्च जां केईं प्र केईं लोग अपने ओह् करदे न केईं बंदे देसी खाद पाइयै जियां गौ गोहा होई जंदा ऐ गौ दा जां किसे बी जानवर दा ओह् गोहा होई जंदा ओह् पाइयै ते मंजें दा गोहा बी होई सकदा ओह् पाइयै ते अपने गार्डन बिच्च शैल खाद पाइयै ओह् बी चली जंदा जां किश लोग ज्यादा बी करी सकदे न अपने बड्डे बड्डे घरैआह्ले लोग करी सकदे न जियां गार्डन बिच्च अपने यूरिया जारिया पाइयै ते ओह् बी करी सकदे न कि मैंह्गे बिच्च आई जंदा कि अलग अलग प्रकार दे बूह्टे लाना जियां कि सेब दा बूह्टा लाई ओड़ेआ किसे न जां किसे ने संतरे जां अनारे दा इ'यां अपने गार्डन गी संजा सजाने आस्तै वेलां लाई ओड़ेआ अंगूरें दियां जां एह् होई गेआ इसी एह् इसी आखदे न कि असें एह् ऐक्सपेंसिव बिच्च एह् आई जंदा यूरिया जारिया यूज़ होई दा होऐ पानी बड़ा ज्यादा हर इक पानी दा तरीका देने दा स्प्रिंक्लिंग आह्ला जेह्दे कन्नै पानी सुटदे न बूह्टे उप्पर थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा थोह्ड़ा हर टैम एह्दे कन्नै बी होई जंदा ते चीप जे होई जंदा गोहा यूज़ करियै ते अपने हत्थें कन्नै सब किश आपूं करियै ऐक्सपेंसिव बिच्च आई जंदा जेह्दे बिच्च बाहृुं गार्डनर आंदे न लोग आंदे न मेनटेन करने आस्तै ते चीप बिच्च होई जंदा सस्ते बिच्च कि आपूं करै बंदा सारा अपने हर इक चीज़ अपने हत्थों करै ते दिक्खियै तारां तुरां लाइयै सेट करै उसी सारे बूह्टें गी केह्ड़े खराब ख्रूब होऐ ते उसी त्यार करै ते मैंह्गे बिच्च इ'ये होंदा कि लोक अपने बाह्रूं लोकें गी मंगवान्दे ओह् शैल करी दिंदे दबारा दुबुरा बनांदे न अपने पार्क दे बाह्र कि ते झूले झाले बी लोआंदे न ऐक्सपेंसिव बिच्च कि साढ़े अपना इसी गार्डन गी कोई प्रॉब्लम नी होऐ ते ऐ शैल लग्गै बड़ा शैल लग्गै जियां अलग अलग बूह्टे पर केईं लोग नार्मल घाह् लाइये ते उसी बी ओह्दे बिच्च बी स्हेई गार्डन बनाई उड़दे न ते बड़ा सस्ता होई जंदा ओह्दे बिच्च कम्म अपना गै सबकुछ यूज़ करना पानी पुनी दा होंदा थोह्ड़ा ओह् बी होई जंदा ते ओह्दे कन्नै कोई मुश्किलात नेईं आंदे न ते एह् लोकें उप्पर ऐ कि सस्ता होंदा जां घट्ट होंदा आक्खी सकदे ओ चीप बिच्च आक्खी सकदे ओह् दस चार बिच्च तुस करी सकदे ओ त्रै चार म्हीने आस्तै अपना गार्डन त्यार ते मैंह्गे बिच्च आखगे ते लक्ख लक्ख डेढ़ डेढ़ लक्ख बी लग्गी जंदा इक गार्डन त्यार करने गी घरै दा ओह्दे कन्नै कोई ओह् नी होंदा कि इन्ने पैसे लग्गने न जां इन्ने पैसे लग्गने न एह् लग्गना जां ओह लग्गना ऐ सब लोकें लोंके उप्पर होंदा कि कि'यां करना अपना गार्डन लक्ख बिच्च बी होई जंदा ते दस ज्हार बिच्च बी होई जंदा